जी तव्हां कीर्ती बिल्डर्स मां था ॻाल्हायो जी मां जी मां त कशिश थी ॻाल्हायां छा आहे न मूंखे पंहिंजे वॾनि जी ज़मीन आहे उहे हाणे दुनिया में न रहिया आहिनि त उन्हनि जी आख़िरी निशानी आहे हीअ त मूंखे छा उते मां चवां पई भई घरु ठारिहायां हिकु जी त छा आहे ॾिसो मूंखे हेठि ही ज़मीन ते ठाराहिणो आहे बस मथियों न खपे हेठियों ही हुजे सिर्फ़ त उन में मूंखे ॿ रूम खपन हिकु हॉल खपे ऐं ॿ लैटरिन बाथरूम खपनि जी हू जी मां त इएं लक्ष्मी नगर आहे न उन जे पासे में ई रहंदी आहियां उते उन जे पासे में ज़मीन आहे सॼी जी जी जी जी मूंखे त छा मूंखे ॿ रूम खपनि ऐं हिकु हॉल खपे ऐं बाग़ बि खपे नंढे ॿार आहिनि ॿ मूंखे त हुनन जे लाइ बाग़ बि खपे अच्छा ठीक आहे हले पोइ तव्हां सीमेंट वगैरह जेकी आहे रेती उहा सुठी यूस कंदा छा आहे जी छा आहे मूंखे न थोरो भई मुंहिंजो जेको पैसा न उहे घटि आहिनि मुंहिंजो बजट थोरो घटि आहे त पोइ उन हिसाब सां मूंखे खपे तॾहिं त मूंखे पर उन में सुठो खपे भई सुठो घर हुजे चाहे अॼु कल ॾाढी

जी छा आहे अॼु कल्ह बिल्डिंग जी छा आहे अॼु कल्ह बिल्डिंगूं ॾिसो था न किरन थियूं पयूं त घरु सीमेंट रेती वग़ैरह सुठी यूज़ नथा करन पिया त पोइ इन करे मां चयो जी जी ठीक आहे पोइ हले भले जी जी जी ॿुधायो न जी मां त हाणे भले अॼु बि फ़्री आहियां तव्हां चओ त भले अॼु त तव्हां सुभाणे फ़्री आहियो जी जी ठीक आहे ठीक आहे हले पोइ तव्हां फ़ोन कयो जी जी जी छा आहे सुठो ई खपे जी जी ठीक आहे हले हले हले जी जय झूलेलाल जी जी जय झूलेलाल